زبان کسی بھی انسان کی شناخت اور ثقافت کا اہم حصہ ہوتی ہے میری زبان نے مجھے میری روایت رسم و رواج اور اقدار کو سمجھنے اور اپنانے میں مدد دی ہے اس زبان کے ذریعے میں اپنے بزرگوں کی باتیں کہانیاں اور لوک ادب کو بہتر طور پر سمجھ پائی ہوں یہ زبان میرے خیالات جذبات اور اظہار کا ذریعہ ہے اور اسی نے مجھے میری تہذیب سے جوڑے رکھا ہے اس لیے میری زبان نے میری ثقافت اور شناخت کو گہرائی سے متاثر کیا ہے اور مجھے خود کو پہچاننے کا ایک موقع دیا ہے